आङो रादाब फरायनाय जाया दा रादाबखौ जोङो एभेलेबेल बेबादि जोंनि खाथिफ्राव मोनिलाय रादाब बे जि निउस पेपारफोर जों बेखौ आङो बेखौहाय फरायनाय जाया दा आङो बबावबा समावहाय बेबादिनो मेडियाफोरनि जि बुंनाय बाथ्रा नै बेफोरखौहाय आङो बेबादिनो सम मोननायावहाय एबा फ्रि समावहाय आङो बेखौहाय नायनाय जायो दा आङो बेखौ ल' आङो बुंनो होननानै आङो सानो जे जि मेडियाफ्रावहाय जि माखासे जि बुंनाय बाथ्राफोर जि माखासे निउसफोर जि माखासे खौरांफोर जि बुंनाय बाथ्राफोर नै बेसोर थार नंगौ नङा बेखौहाय समावहाय साननांगौ गोनां जायो बबावबा समावहाय नंगौखौ बुङो बबावबा समावहाय बे एखे जि निउस बेयो आरोबाव गुबुनावहाय आरो बियो नंखाय नै बेफोरबायदि जायो दा नैबेफोरबायदि निउस जि जों मेडियाफ्रावहाय जों मोननो हायो बेफोरो ट्रु ना माहोनो फल्स नै बेखौहाय आङो बहुद बेबादिनो नायनानैहाय बेबादिनो डाउट जानायखौहाय आं मोनो दा बेवहाय मेडिया होनना बुङोब्ला जों दिनै गुबुनाव थांनानै जों जाथायफोरखौ जों नुहैया माखासे समायसा जानायफोरखौ जों थांनानै जों नुहैया खिन्थु जों मेडियाफोरनि गेजेरजों जों डिटेल्स नै बेखौहाय जोङो नायनो होननानैहाय जोङो जेब्ला सम मोनो एबा फ्रि जुदि समायखौहाय मोनो बे समावहाय आं बेफोरखौहाय नायनाय जायो नैबे नायनाय समावहाय बेबादिनो माखासे बेफोरबायदि फल्स बबावबा समावहाय नंगौ बा बबावबा समावहाय नङा नै बेफोरबायदिखौ जुदि नायनानैहाय बेबादिनो नुयोब्ला माने गोसोआ साबजानाय मोना खिन्थु आङो बेबादि माखासे मेडियफोरनि जि निउस नै बेखौहाय आङो सम थानायाव फ्रि समावहाय आं बेखौहाय नायनाय जायो खिन्थु आङो नायोब्लाबो आंनि गोसोआ बहाय सेटिसफाइ जाया